में इक तुसें हून पंज जेह्के साढ़े पड़ोसी न उंदे नांऽ सनानी आं पैह्ला आईया जियां के साढ़े घरे कन्नै गै इक रौह्ंदा हैंसराज जिसदा नां ओस मतलन ब्याह् निं कीता टाईमा ते हून कोई बी निं ऐ उसदे अग्गे पिछै कोई बी निं ऐ उसदे मां बब्ब बी निं हैन हून उस बचारे ब्याह् बी नेईं कीता अग्गै कोई टब्बर बी नेईं ऐ बचारा बुड्ढा बी होई दा हून उसदा बौह्त ही तरस औंदा उस्सी दिक्खियै बौह्त ही तरस औंदा बचारा बचारै डंगर शगंर रक्खे उंदे ने ओह् करदा टाईम पास करदा अपना दूआ आं'ऊ सनानी इक होर ऐ साढ़े कन्नै गै रैंह्दा जेह्का साढ़ा पड़ोसी ऐ ओह् बी उसदा नां ऐ इश्तेअख उस बचारै भिड्डां शिड्डां रक्खियां भिड्डां चारदा उस कोई दो सौ त्रै सौ भिड्डां रक्खियां भिड्डां चारदा अच्छा इक होर ऐ साढ़े कन्नै गै रौंह्दा उसदा नां ऐ अनीस उसदा हून ब्याह् ऐ ओह्दे ब्याह्रे कपड़े शपड़े लैदे भाई उसदे हून ब्याह् दियां तेआरियां चला र दियां न अच्छा इक चौथा सनानी तुसें चौथा चौथा मेरे घरै कन्नै गै इक कुड़ी रौंह्दी ऐ उसदा नांऽ ऐ अंजली ओह् मतलव मेरी बौह्त ही बौह्त ही परानी दोस्त ऐ मेरी बचपन दी दोस्त ऐ अस स्कूले बी किट्ठियां जंदियां हियां खेढदियां बी किट्ठियां हियां हून अस कालेज जंदियां अस कालेज बी किट्ठियां गै न होर पंजमा नां सनानी तुसें आं'ऊ इक इक दोस्त ऐ मेरा बौह्त ही अच्छा दोस्त ऐ मोमिब ओह् मतलव अस स्कूल फ्रैंड थे असें बौह्त ही एन्जाय कीता स्कूल बी बौह्त ही मजा कीता हून हून ओह् कालेज जा दा ते बौह्त ही अच्छा मतलव किश बी कुतै बी मिगी कन्फयुजन होंदी कुसै बी चीजै दी कोई ओह् होंदी तां उस्सी फोन करदी मिकी इ'यां इ'यां मिकी समझाओ मिकी स्हेई तरीका दस्सदा तु एह् कर एह् कर ओह् मेरे गल्ला बौह्त ही अच्छा